ہمارے علاقے میں چادر بہت بنائی جاتی ہے اور اس کی بنائی ہمارے علاقے میں ہوتی ہے اور ہم بھی چادر ہی بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور ہم بھی بہت اچھا چادر وغیرہ بنا لیتے ہیں ایسے بہت سے لباس ہیں جو ہمارے علاقے میں بنائی یا سلائی جاتی ہے سلائی جاتی ہے جیسے ہمارے علاقے میں کپڑا وغیرہ بہت سلائی جاتی ہے سوٹ شلوار وغیرہ پینٹ کرتی وغیرہ لہنگا وغیرہ پر ہمارے علاقے میں زیادہ پینٹنگ وغیرہ ہوتی ہے جیسے چادر وغیرہ پر پینٹنگ اور ٹیبل کلر تکیا کھول بیڈ شیٹ اور بیڈ شیٹ کی کچھ زیادہ ہی ہوتی ہے اور ہم لوگ گھر میں بھی یوز کرتے ہیں اور باہر بھی سیل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی دیتے ہیں اسے اچھا لگتا ہے تو وہ بھی ہم سے چادر وغیرہ پر پینٹنگ کرتے ہیں وہ لوگ دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں کہ بہت اچھا تم کو آتا ہے کہ ہاں ہمیں آتا ہے چادر پہ پینٹنگ وغیرہ کرنے کے لیے